हा मां ॾाढी किताबूं पढ़ियूं आहिनि जे में मूंखे सभिनीनि खां सुठी किताब लॻी जंहिंजो नालो इकिगाई आहे इहा किताब जापान जी किताब आहे ॾाढी तमामु सुठी लॻी मूंखे इहा किताबु पढ़ण खां पोइ जॾहिं खां मां इहे किताब पढ़ण लॻी आहियां तॾहिं खां मुंहिंजा बि वीचार बदिलिया आहिनि इहे किताब जीवन शैली जे मथां बि आहे समय जो पाबंद नया वीचार ऐं सभिनीनि जी मदद करण ख़ुदि में बदिलाउ खणी अचण जे मथां आहे जेको सिखणु सेखारींदी आहे पंहिंजे मथां बदिलाउ कीअं खणी अचिजे ऐं मूंखे बुक रीडिंग क्लब वञण जो बि ॾाढो दिलि थींदो आहे पर त अॼ ताईं मां कोन वई सघी आहियां